میرا دوسرا پروڈکٹ جو تھا وہ تھا ریئل می کا ایک بلوتوتھ ہیڈ فون جو واقعی بہت ہی اچھا تھا جس میں مجھے تھرٹین پوائنٹ فائو ایم ایم کے ڈرائیور ملے تھے جو بہت ہی اچھا میوزک پروڈیوس کرتے تھے اس سے بات بھی بہت ہی اچھی سے ہوتی تھی اس میں اے این سی ایکٹو نوائز کینسلیشن کا ایک فنکشن تھا جسے آن کرتے ہی آپ کی وائس جو ہے سامنے والے کو کلیئر سنائی دیتی تھی اس کا ایک ڈرا بک یہ تھا اس کی بیٹری جو تھی وقت کے ساتھ خراب ہو گئی اور اتنی اچھی بیٹری چلتی نہیں تھی اس کی یہ اس میں ایک ڈرا بک بہت ہی مین تھا کیونکہ نیک بینڈ جو ہوتے ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں عام طور سے میوزک سننے کے لیے جس میں وہ اچھا کام کر رہا تھا بات کرنے میں بھی وہ اچھا تھا پر اس کا جو بیٹری بیک اپ تھا وہ بہت ہی کم تھا